टैक्टर कई प्रकार के होते हैं और कई मतलब हर तरीक़े में काम आते हैं जैसे कि महिन्द्रा के होते हैं होंडा जुपिटर और काफ़ी प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक तरीक़े से भी किया जा सकता है और अलग तरीक़े से भी किया जा सकता है जैसे कि हमारे खेतों में यूज़ हमारे खेतों में खेत जोतने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है ठीक है और है ना जैसे माल का माल को इधर उधर पहुंचाने में गोबर उठाने में सामान को इधर उधर करने में और कई प्रकार से टैक्टरों का यूज़ किया जा सकता है और इसका उपयोग जैसे कि हम कहीं या मतलब हमारे प्रोग्राम में तो जैसे शादियों में भी ये यूज़ किया जा सकता है सामान इधर उधर करने में किया जा सकता है और मंडी मंडी में ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकी इसमें सब्ज़ियों को सप्लाई किया जा सकता है और इधर उधर भेजा जा सकता है खेतों के काम में भी आते हैं ऐसे ही कई प्रकार से हम टैक्टरों का उपयोग कर सकते हैं